चांहि घणो करे दुनिया जे घणनि माण्हुनि खे वणंदी आहे ऐं माण्हू ॾाढी शौक़ु सां पीअंदा आहिनि चांहि कड़क हुजे त ॾाढो मज़ो अची वेंदो आहे चांहि हर कंहिं माण्हूअ खे वणंदी आहे सुबुह ऐं शाम ख़ासि करे इआ ॿ टाइम त ज़रूरी आहे चांहि ठाहिण जो तरीक़ो मां तव्हांखे ॿुधाए रही आहियां चांहि ठाहिण जे लाइ पहिरी पाणीअ खे गरमु करियो ॿ हिसा टे हिसा खीरु विझो ॿ या टे हिसा खीर ऐं हिकु हिसो पाणी पाणीअ में चांहिं जी पती विझो अदरक जो पाउडर अदरक ऐं ईलाइची जो पाउडर बि विझी सघो था पिया खंडु जिनि ज़रूरत आहे जॾहिं उहे टहिकनि चांहि जी पती पंहिंजो कलर छॾे त हुन में तव्हां खीरु विझो खीर ऐं पाणी पाण में चङी तरह सां टहिकनि जॾहिं चांहि जी पतीअ जो कलर ईंदो त तव्हांखे हुनजी ख़ुश्बू बि ईंदी तमामु सुहिणी ख़ुश्बू ईंदी ऐं कलर बि ॾाढो सुहिणो ॾिसण में ईंदो जॾहिं चांहि टहिके तव्हांखे लॻे त हिनजो कलर सुहिणो आयो आहे पाणी त घणो करे खत्मु ई थी वेंदो आहे उहा चांहि थोरी घाटी थी वेंदी आहे अहिड़ी चांहि पीअण में ॾाढी सुठी हूंदी आहे अदरक विझण जे करे उहा हॾनि जो सुर बि लाहींदी आहे ईलाइची विझण जे करे हुन में ख़ुश्बू थींदी आहे इहा चांहि पीअण सां तन ऐं मन खे तरावत अचे थी माण्हूअ जी थकावट दुर थी वञे थी हिन करे ऑफ़िस में कमु करणु वारा माण्हू चांहि ॾींहं में चारि दफ़ा बि पीअंदा आहिनि